हैल्लो हां जी भा हां जी भैया केह् हाल चाल बधिया बधिया तुसी पंकज गै गल्ल करा दे ओ मिगी थोआड़ा नंबर नरेश नै दित्ता हा तुसी प्रापर्टी डीलर हो ना अच्छा अच्छा एक्चुअली में ओह्दे कन्नै वी गल्ल करा दा हा मेरे कुछ प्रापर्टी दे बारे में सोच्चा दा में कुछ बेचनी ही तां उ'न्नै मि थोआड़ा नंबर दित्ता हा कि थोआड़े कन्नै गल्ल करां ते ते तुसे थोह्ड़ा डील वगैरा करी दियो एह्दे विच ते अच्छा अच्छा ते एह् मि सनाओ तुसीं हुन में बेसीकली फ्लैट दे फ्लैट बेचने न ते ओह् होई जाग ना केह् बोलदे हैन थोआड़े कोल होंदे ना थोआड़े कोल कस्टमर वगैरा किश अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ एक्चुअली बंदा बूंदा ते निं बेचना ऐ असी चलो एह् ऐ कि अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ बेसीकली रायल नेस्ट दा नां ते सुने दा होना तुसीं हां हां बिलकुल बिलकुल ते उदे अंदर मेरे कोल बेसीकली दो फ्लैट ऐ ठीक ऐ इक इक थ्री बी एच के ऐ और इक टू बी एच के ऐ ते आहो आहो ते एह् जेह्ड़ा तुसी जेह्ड़ा ते है ना थ्री बी एच के ओह् ऐ कुंजवानी आह्ला जेह्ड़ा इंदा प्रोजेक्ट ऐ इत्थे अनुथम होटल दे कन्नै हां बिलकुल बिलकुल आहो आहो ते उत्थे थ्री बी एच के ऐ ते इक जेह्ड़ा इंदा सैनिक कलोनी आह्ला प्रोजेक्ट ऐ न चोवादी च उत्थे ऐ मेरे कोल टू बी एच के ते इंदे दोनें दी ओह् करना हा में बेसीकली आहो एह् दो फ्लैट में जेह्ड़ा बेचना चाह्ना ऐ क्यूंकि में जिल्लै अच्छ अच्छा अच्छा ते केह् केह् तुसें केह् रेट रेट देई सकदे ओ मिकी थ्री बी एच के दा मेरा दिक्खो फ्लैट मेरा ऐ सतमें फ्लोर उप्पर ठीक ऐ ते तुसी दिक्ख लाओ कि में अज दे रेट दे स्हाब कन्नै अगर गल्ल करां तां ते कोई इक करोड़ पंज लक्ख एह् ते मि लगदा कि जायज रेट ऐ बाकि तुसीं सनाओ एह्दा एरिया ऐ सोलां सौ अस्सी स्कूएयर फिट दिक्खो माराज नेईं नेईं यरो अस्सी तुसीं नेईं जद दिक्खो ओह् ते जेह्ड़ा थोआड़ा बनदा ओह् ते थोआनू देना ही ऐ ठीक ऐ ना मेरी जिल्ले नरेश कन्नै गल्ल होई ही उन मि इयै आखेया हा कि इनै थोआनू अच्छा रेट दिलाई ना दिक्खो दिक्खो नेईं अस्सी दिक्खो नेईं नेईं अस्सी अगर अस्सी जेह्ड़ा लक्ख ऐ ना अगर ओह् सैनिक कलोनी आह्ला जेह्ड़ा प्रोजेक्ट ऐ ना ओ उत्थे ठीक ऐ क्यूंकि थोह्ड़ा अंदर अंदर जाइयै ऐ ओह् एह् मेन हाईवे उप्पर ऐ एह् रेडी टू मूव इन ऐ एह् सब कुछ इदे च परफेक्ट ऐ फूली फर्निश्ड ऐ एह् ते मिकी लगदा कि एह् जायज रेट ऐ बाकि तुसीं दिक्खी लाओ चलो ठीक ऐ में इक वारि ठीक ऐ ठीक ऐ में इक वारि अपनी अप अपनी वाइफ गी पूछियै थोआनू काल करना ठीक ऐ ओके ओके